جی بولیں کون جی جی بولیں وہیں سے بات کر رہا ہوں اوکے

جی جی بولیے کس ٹائپ کی بائک چاہیے ہمارے پاس کئی طرح کی بائک ہیں جیسے پلسر ہے بلیٹ ہے ایکٹیوا ہے اسپلینڈر ہے آپ کو کس ٹائپ کی چاہیے جی جی اس کا پر ڈے ریٹ ہے جیسے اسکوٹی ہے اس کا ہے تین سو اسپلینڈر کا بھی تین سو ہے باقی پلسر ہے اس کا پانچ سو روپئے ہے پر ڈے اور بلٹ جو ہے اس کا آٹھ سو روپئے پر ڈے ہے ایک دن کا آٹھ سو روپئے جی جی جی اوکے آپ کو ایک مہینے کے لیے پورا چاہیے کون سی چاہیے اسپلینڈر چاہیے اوکے تین بائک چاہیے اسپلینڈر ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجیے گا وہ ہو جائے گا آپ ہم دیکھ لیں گے آپ آپ جو ہے جی جی آپ جو ہے اس کے لیے دکان پہ آ جائیے گا جی اس کے ساتھ آپ کاغذات جو ہے ایک آدھار کارڈ اپنا لے لیجیے گا اور دوسری جو مین چیز ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کا جو ہے وہ لے لیجیے گا اور بینک بینک اکاؤنٹ آپ کا ایک چاہیے ہم ہم ہم کو وہ بھی آپ جو ہے لے کے آئیے گا ٹھیک ہے تینوں لوگ کا الگ الگ سب لوگ الگ الگ سب کا الگ الگ

ٹھیک ہے ٹھیک ہاں میں آپ آئیے گا یہی بات کر لیں گے کم ہو جائے گا اس کا ٹینشن نہ لیجیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تھینک